جانوروں اور میں سب سے زیادہ بیماری ہوتی ہے پیٹ کی تھوڑا سا بھی نیچا اونچا چارہ دینے سے مویشیوں میں بیماری آ جاتی ہے ان کا دیکھ بھال کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں ان کا علاج کرائیں ڈھنگ سے جانور کچھ بول نہیں سکتے جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں بس وہی پکڑ پاتے ہیں ان کو کیا ہوا ہے ان کی دیکھ بھال کرنا زیادہ ہمارے لیے اچھا ہے ان کے اکثر بیماری ہوتی ہے تو منہ سے جھاگ آنے لگتے ہیں پگوری نہیں کرتے اور پاؤں کو پٹکتے رہتے ہیں اور کبھی اٹھیں گے کبھی بیٹھیں گے تو پیٹ کی بیماری اس سے رہتی ہے